जी हाँ मैं हम बहुत बार एक खुले वातावरण में ही जाकर योगा का अभ्यास करता हूँ मैं अपने घर के छत पर जाकर आसानी से योगा का अभ्यास करता हूँ और मैं ख़ुद एक योगा का टीचर हूँ और मैं अपने जो विद्यार्थी है स्टूडेंट है उनको भी योगा करता हूँ आप एकांत समय में खाली जगह में अगर शांत वातावरण में योगा करेंगे उस में ध्यान केंद्रित करेंगे उस वक्त एक प्रकृति की जो सुबह सुबह ठंडी हवा होती है आप सीधे रूप से प्रकृति से कनेक्ट होते हैं अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं और आप अगर शोरगुल वाले जगह पर कर रहे हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप एक शांत जगह में और खुली वातावरण में करेंगे इसमें क्या होता है प्रकृति एक प्रकार से हमें उस चीज़ों में बहुत प्रकार मदद करती है वह चिड़ियों की चहचहाहट सुबह क्या वह शांत हवा का कानों के पास से गुजरा शरीर में शिथिलता का अनुभव कराता है जिससे हमारे अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है